ہلو جی بولیے میں تو ابھی بلرام پور میں ہوں مجھے تو ابھی ایک گھنٹہ سمجھ لیجیے مجھے سو ویسے تو پانچ سو روپے سے زیادہ چارجز ہیں اور اب سو روپے ایکسٹرا بھی لگیں گے جی

نہیں کیونکہ میڈم آپ خود سوچیے نا آپ دیوی پاٹل مجھے بلرام پور سے آپ بلا رہی ہیں دیوی پاٹل مندر کے لیے اور آپ چارجز بھی کم کر رہی ہیں تو پھر میں میرا تو بجٹ بھی نہیں ہو پائے گا میں تو خود ایک ڈرائیور ہوں میں تو خود ایک ڈرائیور ہوں آپ کچھ تو سوچیے میم اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ بتائیے نہیں تو پھر میں کے آپ وہیں سے کینسل کر دیجیے اپنے پاس سے ہی میں آ سکتی ہوں لیکن چارجز میرے وہی رہیں گے آپ اگر آپ کہیں تو میں آؤں نہیں تو آپ وہیں سے کینسل کر دیجیے بس پچاس روپے کم ہو سکتے ہیں اس اس سے زیادہ نہیں ہوں گے میم ایکزیٹ مجھے ایک گھنٹہ لگے گا پہچنے میں آپ اگر جو کرنا چاہ رہی ہیں وہ کر سکتی ہیں جی نہیں نہیں اس سے زیادہ نہیں لگے گا کیونکہ میں راستے میں ہی ہوں تو میں آپ آپ تک پہنچ ہی جاؤں گی جی جی کینسل مت کریے میں پہنچ جاؤں گا جی ٹھیک ہے